मूंखे धार्मिक किताबूं ॾाढियूं पसंदि आहिनि या सुठो जीवन जीअण जे लाइ किताबूं हुजनि त उहे मूंखे वणंदियूं आहिनि मां घणेई दफ़ा हेल्थ कॉलम बि ॾिसंदो आहियां न्यूसपेपर में पर किताबुनि जे बारे में मां चवां त मूंखे किताबुनि में धर्मु ग्रंथ ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं हाल में मां हरे कृष्णा मंदरु वियोसि त उते मूंखे गीता मिली त गीता खे पढ़ण में मूंखे ॾाढो इंट्रेस्ट आहे ऐं मां गीता पढ़णु शुरु कई आहे ऐं गीता जे में जेको कृष्ण भॻिवान अर्जुन खे सीख ॾिनी आहे उहा ॿुधणु लाइक़ु आहे ऐं जीवन में पंहिंजे उतारणु लाइक़ु आहे छो त उन में इहो लिखियलु आहे कि तव्हां कर्म कंदा हलो फल जी इच्छा न कयो इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे ॾाढी वॾी ॻाल्हि आहे अगरि मां रस्ते में वञा थो पियो ऐं मां कंहिं ग़रीब खे ॾह रुपिया या वीह रुपिया ॾियां थो ऐं मां उमेद कयां कि भॻवानु मूंखे उन जी जॻह ते ॾह गुना या वीह गुना या पंजाहु गुना ॾींदो ऐं मां ज़िद ते वेही रहां की जेसि ताईं मूंखे पैसा न मिलंदा त इन जो मतिलब भॻिवानु कोन्हे को या इहे किताब झूठा आहिनि इएं न आहे छो त उन में बिल्कुलु लिखियलु आहे तव्हां कर्म कयो ऐं सुठा कर्म कयो कंहिंसा बि ग़लति न ॻाल्हायो ऐं जेके कर्म तव्हांखे मिलियलु आहिनि उहे पूरी ईमानदारीअ सां कयो जीअं सम्झो मां ऑफिस में नौकरी कयां थो ऐं क्लर्क आहियां टाईपिस्ट आहियां टाईप कयां थो त मूंखे उहो टाईप ईअं करिणो आहे जीअं उन में कोई बि ग़लती न थिए ओवरराईटिंग न थिए ऐं मां ईअं सम्झी करे टाईप कयां की मां हर कमु पंहिंजे भॻिवान खे अर्पण थो कयां अगरि भॻिवानु वटि उहा ॻाल्हि वेंदी उहा टाईप जो पेपर वेंदो ऐं उन में ग़लतियूं हूंदियूं या सुठो टाईप न थियलु हूंदो या ॾिसण में सुहिड़ो न हूंदो त उन्हनि खे कीअं लॻंदो तंहिंजे करे असांखे जेको बि कमु करिणो आहे जीवन में असां कंहिं कमु करण लाइ मिलियो आहे असां पूरी ईमानदारीअ सां कयूं ऐं बिना कंहिं उमेद जे कयूं असांखे उन जे बदिले प्रतिफल जी इंतिज़ार न करणी खपे असां कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ऐं इंसानु त मूंखे गीता ॾाढी वणंदी आहे गीता में ॿिया ॾाढा प्रिंसिपल्स आहिनि लाइफ जा जेके अपनाइण सां असांखे फ़ाइदो थींदो